देख देखियौ आदमी जे गाँव छोड़ि कऽ शहर जे भागै हइ से कथी लए गाँवमे नहि कहीँ काम हइ नहि गाँवमे आदमीके लिए काम नहि हइ तब ने लोक बाहर दौड़ै हइ अगर गाँवमे आदमीके लिए काम होइ जाय बिहारेके लिए जैसेकि बिहारीसभ जे बाहर भागैए अगर गाँवमे कोइ फैक्ट्री होइ जाय तऽ गाँव हमे गाँवेमे काम करतै बाहर जायके की जरूरत हइ आखिर बाहर नहि जेतै तऽ गाँवमे की खयतै की पीतै खेती पथारीमे डेढ़ सए दू सए रुपैआ दै हइ आ जकरा पास दस फैमिली हइ ओ कहाँसँ खिलयतै जहाँपर दू सए रुपैआ दै हइ तऽ दू सए रुपैआमे जहाँपर दस फैमिली हइ तहाँपर कहाँसँ खयतै तऽ लोकके मजबूरीमे गाँव छोड़ि कऽ तऽ बाहर तऽ जा ही ने पड़तै गरीब आदमी बाहर नहि जयतै तऽ खयतै कहाँसँ कमेतै नहि तऽ कहाँसँ खयतै बैठल बैठल खोजतै से कहाँसँ होतै दू गो पैसा कमेतै तभिए ने खयतै पीतै बाहर जे लोग खटय लेल जाइत हइ गरीब आदमी गाँवमे नहि अपन नौकरी सर्विस मिलैत हइ तऽ की करतै गरीब आदमी तऽ बाहर जेबे करतै कोइ जकरा मोन होल से बंबई गेल जकरा मोन होल से दिल्ली गेल जकरा मोन होल से मद्रास गेल जकरा मोन होल से पंजाब गेल जकरा मोन होल से गुआहटी गेल जकरा मोन भेलय से उड़ीसा गेल जकरा मोन भेलै से हावड़ा गेल जकरा मोन भेलै से कलकत्ता गेल जकरा मोन भेलै से तमिलनाडु गेल जकरा भेल से चेन्नइ गेल कोइ एन्नाकुलम गेल कोइ तिरुपुर गेल कोइ तमिलनाडु गेल कोइ बेंगलोर गेल कोइ केम्टूर गेल कोइ हरियाणा गेल कोइ राजस्थान गेल कोइ हैदराबाद गेल जकरा जहाँ अपना अपना मोन होइ हइ तहाँ तहाँ अपन जाइ हइ कोइ फैमिली फैमिलीके लऽ कऽ गेल कोइ अपन असगरे गेल आ कोइ फैमिलीके लऽ कऽ गेल एहि लेल जे दू प्राणी तीन प्राणी रहबै रह रह रहबै तऽ हुआँ कमेबै तऽ दू गो पैसा होतै दू गो पैसा होतै तऽ घर दुआरि एबै तऽ हियाँ बनेबै तब ने घर दुआरि रहतै तब ने लोक गाँवमे रहतै घरे दुआरि नहि रहतै तऽ लोग गाँवमे कहाँसँ रहतै आयँ बाहर जेतै चारि प्राणी पाँच प्राणी कमेतै तऽ फेर बाल बच्चा उएहमे पढ़ाइ लिखाइ सारा चीज टेंसन होइ हइ देखय पड़ै हइ गरीब आदमीके गरीब आदमी की करतै ओ तऽ कमेबे ने करतै गरीब आदमी कमाय चक्करमे बाल बच्चाकेँ पढ़ेनाइ लिखेनाइ सभ छोड़ाए दै काहेकी इसीलिए छोड़ाए दै हइ जे पैसा रहतै तब ने बाल बच्चाकेँ पढ़ेतै पैसे नहि रहतै तऽ बाल बच्चाकेँ पढ़ेतै कहाँसँ सभचीज करै हइ तऽ पैसे नहि पैसा हइ तऽ सभचीज हइ पैसा नहि हइ तऽ किछु नहि हइ एहीसँ अपना अपना कोइ फैमिली लऽ कऽ गेल कोइ बेचारा सिंगल गेल आ हियाँ खेती पथारी पेट भरयवला नहि यए कहाँसँ भरतै जहाँपर दस प्राणी हइ तहाँपर सिर्फ खेती बारीमे कहाँसँ पेट भरतै नहि भरतै अभी जमाना चलि रहलै हइ महँगाइके महँगाइके जमानामे जहाँपर दू सए रुपैआ कमाए कऽ अनतै वहाँपर चारि सए रुपैआ खर्चा होतै बिहारमे तऽ कहाँसँ खयतै आ बाहरमे जेतै चारि प्राणी पाँच प्राणी मिलि कऽ कमेतै खटयतै तभिए ने दू गो पैसा होतै तभिए ने लोक घरपर अयतै घर दुआरि बनबैमे खर्चा नहइ लागै हइ घरो दुआरि बनयमे बहुते रुपैआ खर्चा लागै हइ चारि लाख पाँच लाख रुपैआ घरो बनबैमे खर्चा लागै हइ तऽ घरके कमाइसँ होतै गाँवमे जे कमेतै एक सए रुपैआ एक सए रुपैआ तऽ ओकरा खर्चिए भऽ जेतै तऽ एक सए रुपैआमे कथी होतै आ बाहरमे दू साल चारि साल जे लोक रहि कऽ कमाइ हइ इएह लए कमाइ हइ बाहरमे रहि कऽ जे बाहरमे रहि कऽ जे कमेतै दू साल चारि साल लोक रहतै फैमिलीकेँ लऽ कऽ तऽ फैमिली परिवार भी काम करतै अपने भी काम करतै सामनेमे बाल बच्चा भी रहतै ओकरा भी देखभाल होतै सारा चीज गरीब आदमीकेँ सोचय पड़ै हइ सोचि कऽ चलय पड़ै हइ आ गाँवमे जे फैमिलीके छोड़ि कऽ जेतै अपने जे बाहर ओ आदमी असगर कमाइवला दस गो खायवला तऽ कहाँसँ परोफिट होतै नहि ने होतै एहिसँ गरीब आदमी अपना अपना फैमिलीकेँ लऽ कऽ कोइ बाहर गेल कोइ नहि गेल कोइ गाँवएमे छोड़ि देलक कोइ साथमे लऽ कऽ गेल एहीसँ जे गरीब आदमी हइ ओकरा गाँवमे रहलासँ पेट नहि भरतै एहिसँ अपना फैमिलीकेँ लऽ कऽ गरीब आदमी बाहर जाइ हइ कि परिवारो काम करय आ हमहूँ काम करी उएहमे बाल बच्चा पढ़बो लिखबो करतै आ खयबो पीबो करतै एहीसँ बाहर जाइ हइ कमाय लेल गरीब आदमीसभ दू गो रुपैआ कमेतै तब ने खर्चा होतै आ कमयबे नहि करतै तऽ खर्चा कहाँसँ होतै केना करतै नहि ने होतै एहीसँ बाहर लोक जाइ हइ काम धन्धा करय लेल बाहरमे दू पैसा कमेतै नहि कमेतै तऽ नहि होतै तऽ गाँवमे रहलासँ परोफिट नहि हइ गाँवमे रहलासँ गाँवमे किछु नहि हइ गाँवमे कथी हइ कोइ फैक्टरी हइ नहि हइ तऽ की कऽ खयतै लोग गाँवमे इजनेस बिजनेस कयलक खयलक आयँ जकरा पास रुपैआ हइ सएह ने बिजनेस करतै जकरा पास रुपैआ नहिए हइ ओ कमेतै नहि तऽ खेतै कहाँसँ ओ बिजनेस कहाँसँ करतै एहिसँ जकरा पास रुपैआ हइ ओ गाँवमे बिजनेस कऽ कऽ खाइ हइ जकरा पास रुपैआ नहि हइ ओ की करतै गरीब आदमी बाहर जा कऽ अपन कमाइ हइ खाइ हइ